हँ करोनाके बीमारीके जहन शुरुआत भेलै तऽ ओकरा प्रचार भेलै खूब तऽ तहन गाँव गाँव हर जगह फैल गेलै जे करोना भए गेलै करोना भए गेलै तैके लेल सरकारो बहुत योजना सभ खोलि देलकै से हॉस्पिटल खोलि देलकै सरकारी ईलाज कराउ कोनो चीजके तकलीफ नहि हुए तैं लोको हॉस्पिटलमे अपन जाइ लागल सुविधा भे भेटऽ लगलै अपन ओकरा ओइमे भर्ती करबै देलकै अपन इलाज चलि रहलैहँ ओ तऽ अपन भोजन ताजन अपन कयलक आरामसँ रहल मरीजके दखैत सेवा करैत रहल आओर ठ ठीक रहलै सरकारो ओइमे मददके छूट दै छै सरकार बहुत छूट दै रहलैहँ बहुत छूट दै रहलैहँ कार्ड सभके घर घर देलकै जे अहाँ हॉस्पिटलमे इलाज कराउ फोकटके पाँच लाख सात लाख रुपैयाके दबाइ हैत ओइ ओइम लोक भिड़ल अछि लोक कए रहल सुविधा अपन सभ अपने रहलहँ करै हँ कए रहल हँ करत ई सभके सुविधा सरकार बहुत दए रहलै हँ अइ सभके लेल कमी नहि छै पहिलेसँ बहुत सुधार भेलैहँ किए तऽ पहिले तऽ कोनो हॉस्पिटल जाइ तऽ सुनबाहे नहि करै

रहै इलाज करबबैय ठीक ठाक होइ छै तैं अपन घर अपन उठिकऽ अबैय अपन से तहन अपन दबाइ दारू तऽ ओतैसँ दबाइ दारू तऽ ओतैसँ खरीदैय आओर सरकारियो भेटै छै दुनू भेटै छै जे सरकारीमे नहि भेटलै से बाहरमे डॉक्टर लिखलकै ओ अपन बाहरमे खरीद लेलक जे सरकारके दबाइ छियै से वितरण भेलै ओ प्राप्त भेलै ओइसँ लोकके थोड़े ठीक छै तऽ ओइसँ कि छै तऽ हर लोकके मन खुशी बढ़ल छै लोक हर हर गाँव हर देश के अबैय हॉस्पिटलमे जे चल भाइ सरकारके हॉस्पिटल छियै फोकटके इलाज होइ छै पाइ नहि लगतौ बड़ सुविधा छै तऽ ओइमे लोक गाँव गाँवके लोक सभ अपन अबैय ओइमे एगो सुविधाके प्राप्ति लए रहल हँ आओर लैत चा जा रहल हँ बुझलियै कि नहि तऽ अपन ओएह देश विदेशसँ कऽ किएक जायत जहन कहै छै घाव गाँवमे डॉक्टर छै सरकारी देलकै हँ खोलि तऽ ओइमे इलाज नहि करायब तऽ देश विदेश की करै लए जायब जहन अहिठना भेट जेतै दबाइ भए जेतै मरीज ठीक भए जेतै से दोसर ठाम जाइके कोन काज छै सरकार जहन सुविधा दने छै पाँच सात लाखके तकके दबाइके छूट दए देने छै जे एते तक फोकटके इलाज हैत कराउ तऽ तैके तैमे लोग भिड़ल अछि करै